जी जी

उसमें कुछ जैसे एक्सपायर हो जाता है सामान तो उसमें उसमें देखना पड़ता है वह एक्सपायर डेट देख कर और जैसे कुछ हाँ जैसे कुछ कुछ सामान जैसे हल्का वगैरह भी आ जाता है और क्वालटी तो रहती है उसकी अच्छी लेकिन कुछ एक्सपायर हो जाता है तो देखना पड़ता है उसमें हाँ ओर समस्या तो कुछ भी नहीं है यही है समस्या उसमें एक्सपायर डेट देख कर लेना पड़ता है वह और सामान की क्वालिटी क्या है क्वालिटी वह प्रोडक्ट के बारे में वह देते हैं यूट्यूब वगैरह जो भी रहता है उसपे देख कर फिर वह जैसे खरीदना पड़ता है क्वालटी कैसी है प्रोडक्ट की वह देख कर तब लीजिए फिर वह देख कर खरीदना पड़ता है जैसे कि सामान तो हाँ वह सामान तो पूरा है उसमें लेकिन वह जैसे उसकी थोड़ी क्वालिटी थोड़ी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है सामान तो पूरा ही है उसमें हाँ न उसकी क्वालिटी क्या है कि आप सर जैसे आप आप सामान मँगवाते हो न हेलो हेलो हाँ जैसे कि सर जैसे कि सर आप सामान मँगवाते हो हाँ तो उसकी क्वालिटी अच्छी मतलब अच्छी मँगवानी चाहिए आपको देख कर कि जैसे कंपनी से